जय झूलेलाल असांजे प्रोग्राम सिंधियुनि जो प्रोग्राम थींदो आहे चालीह ॾींहं झूलेलाल जो चालीह ई ॾींहं प्रोग्राम थींदो आहे रंगारंगु प्रोग्राम बि थींदो आहे उन्हीअ में घणाई भक्त ईंदा आहिनि ॻाईंदा आहिनि असांखे बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे असां उन में ॻाईंदा आहियूंं और नचंदा बि आहियूं सभु तरह जो प्रोग्राम थींदो आहे ॿाहिरों भक्त बि ईंदा आहिनि ॿिए शहरनि मां और उते ॾाढो सुठो प्रोग्राम ईंदो आहे असां उन में ॻाएण पसंदि कंदा आहियूं तरह तरह जा भॼन हूंदा आहिनि और लाॾा हूंदा आहिनि नचणु टपण वारा गाना हूंदा आहिनि उहे असांजे झूलेलाल खे मल्हाईंदा आहिनि चालीह ॾींहं प्रोग्राम थींदो आहे इन तरह सां असं चा झूलेलाल खे बि मल्हाईंदा आहियूं और जोति बि जॻंदी आहे असांजी और उते पंजड़ा बि ॻाईंदा आहिनि माण्हू नचंदा आहिनि और ॿियो रोकूं एक मिन्ट